हँ हम सोशल मीडियापर अपन फोटो पोस्ट करैत छी आर लगभग हर हफ्ते करैत छी कियाकि आइ काल्हि हर आइ काल्हि सोशल मीडिया जे भेलै से आदमीके पहचान भेलै एक तरीकासँ आर फोटो देखिके आदमीकेँ चिन्हैत छै नामसँ बेसी आर करैत छियै फोटो पोस्ट जेना लाइकसभ आबैत छै लोक फोटोके पसन्द करैत छै तऽ फोटोके लाइक करैत छै फोटोपर कमेन्ट करैत छै आर बताएल जाइत छै जे आर नीक अहाँ फोटो एडिट कए सकैत छियै या फोटो आर तरीकासँ घीच सकैत छियै नवका नवका फोटो घिचैत छै तऽ लोक आकर्षित होइत छै फोटोपर आर नवका नवका दोस्त बनैत छै ओहि फोटोसँ आर एक तरहसे अपनो नीक लागैत छै जे लोक अपन फोटो देखैत छै फोटोपर कमेन्ट करैत छै लाइक करैत छै तऽ ओहो नीक लागैत छै